कोंकणी भाशा ही आमची गोंयकारांची एक मूळ भाशा आसा त्या भायर कोण मराठी इंग्लिश हे आसतात पण आमची गोयकारांची मूळ मूळ भाशा म्हणूंक गेले जाल्यार आमची कोंकणी भाशा सगळे गोंयकार आमचे कोंकणी भाशेंतूनूच एकमेकां कडेन संवाद करतात आतां अशें म्हटलें गेलें जाल्यार कोंकणी कोंकणीचें जे तरेतरेची नाटकां जातात आतां आमचे गोंयभर आतां आमचें नवीन तरणाटे गांवांगावांनी आमच्या आपल्या नाटकां करता जावं तीं लोकांक एक ताच्या वयल्यान एक कितेतरी इंनफॉरमेशनूय गावता थोड्यांक जाणट्यांक नेणट्यांक जे कोणाक खबर ना वा आतां जें आमच्या संवसारांत हे आमची नवी पिढी जी आसा ही नवी पिढी आमची ह्या संसारांत कितें करता जावं तें बरें जावं जे वायट जावं हें चार चौगांत कळपा खातीर ह्या आमच्या कोंकणी भाशेंतल्यान जीं नाटकां जातात गांवांगावांनी जावं तें आमचें अशें गोंयांत कलाकार जाय ते बरे बरे आसात म्हटले गेले जाल्यार तो आमचो राजदिप नायक म्हण आता नवो आमचो कलाकार म्हणटा तो समीर गडेकार हाळडणचो तो तो असो एक तातूंत नाटकां करून तो चार चौगांत जागृताय करता म्हणजे तो लोकांक ताज्या वयल्यान कळपाक जाय बाबा आमच्या गोंयचे कितें गोंयांत आमच्या कितें घडटा कितें ना तें कळपा खातीर आनी आमची जी संस्कृती आसा हें जर आमी नाटकां गांवागावांनी आमी अशीच जपून दवरली आमच्या तरणाट्यांनी हीं नाटकां फुडें व्हरोंक जाय फुडले पिळगेक आमच्या गोंयांत बाबा कितें आमचो गोंयची एक कल्चर आमच्या बाबा गोंयांत कितें ना कितें हय तें फुडले पिळगेक कळपाक जाय समज ही अशी नाटकां आमची कोंकणी नाटकां जर अशी जावन पडूंक ना नाजाल्यार ही नाटकां अशींच फुडें वचना जाल्यार फुडले पिळगेक आमच्या कांयच खबर आसचें ना किंवा गोंयांत आमच्या कितें आसा व्हेलूयेबल एक बाबा कितें घेवचें आनी कितें दिवचें हें चार चौगांत कळपाक जाय म्हणून ही आमची गो गो गोंयची ही एक सांस्कृतीक जावन पडून ही फुडें अशीच व व वचत रावपाक जाय